अपन खानाके पसन्द छै रसोइमे बस चावल दालि सब्जी खाना पसन्द छै इएह सब जे नस्तामे छै जे अपन खाना छै तनी फुलायके भी चना चाहय छै कि जे हँ सुबहमे फुलायके भी चना खयलाक बाद तन्दुरुस्ती रहय छै या तऽ चूरा भुजलहुँ या तऽ चने भुजिकऽ रखलहुँ अपन नास्ता उस्ता इएह भेलय तनी चाइए बिस्कुट भेलय अपन नास्ता ई सब हमरा पसन्द पड़य छै आजकलके लड़िका छै बच्चा छै उ सब छै से जादा चाउमीन जादा बरगेड कुरकुरे इएह अर सब अपन चाहय छै जेकि खाउ हमरा छै जे हँ खाना चावल दालि पापड़ भेलय या तिलौरी भेलय सब्जी अपन इएह अर सब हमरा पसन्द छै बच्चा छै जे ओहने ओहने खाना जे हइ ने खाना खाय लए चाहय छै जे खाना बिलकुल परेशानी नहि आनय छै बिलकुल छै जे जादा करिके जे छै से परेशानी पेटमे आनय छै आइ काल्हि गरमीके मौसम छै उलटी पेखाना सब किछु होइ सकय छै तकलीफे होइ छै उ सब खानासँ जे उ सब चीज आजकलके बच्चा चाहय छै जे कि हमे खाना खइयै तऽ ओएहमे उ खुश रहय छै ओएहसँ खाय छै एहि गरमीमे तऽ आर परेशानी करय छै आओर हमरा आरके खाना छै जे गरमीमे जादा करि कऽ हरा सब्जी खाना बिना हरा सब्जी खाउ दालि चावल ताजा ताजा खाना खाना चाही ताजा खाना चाहय छियै गरमीमे जेते ताजा खाना खेबय स्वास्थ रहतय बनाय करि कऽ अपना हाथसँ बनाय कऽ खयबय पसन्द इएह सब छै खाना बच्चा उच्चाके छै जे उएह अपन चाट चाउमीन कुरकुरे बर्गर इएह सब छै खाना